बायकाची जतनाय घेवपा खातीर पयलीं म्हणल्यार हांव टायम टू टायम बायक सर्वीस करून घेतां कंपनी कडल्यान सारकी ज्या कंपनी कडल्यान घेतिल्ली ताची जी सर्वीस सेंटर आसता थंयसरूच वयता आनी तांचे कडल्यान सारकी टायम टू टायम सर्वीस करून घेता जशे केन्ना केन्ना म्हजें बायक चलोवपाचें मेन हें चड जाता किलोमिटर बीन वाडटा तेन्ना हांव ओयल बीन चॅक करून जर ऑयल बीन कमी आसा तर ऑयल घाण जाला तर ती रोखडीच काडून चेंज करून घेता आनी खंयसर जे थोडे पार्टस आसा ते ऑयलींग करपाक जाय थंयसर टायम टू टायम ऑयलिंग करून दवरता पावसाच्या दिसांनी बायक भिजता आनी जे नट बोल्टस बीन आसता आनी गी बीन आसता ते एक एकदां घट जाता ताजे खातीर बायक जनरली जेन्ना रातची न्हिदता आमी त्या टायमार हांव बायक धांपून बंद करून दवरतां सकाळी जेन्ना उगडली की मागीर स्टार्ट जेन्ना करता तेन्ना बायक एक स्टार्ट मारून तश्शी दवरता एक मिनीट आनी मागीर खंय वचपाचे ते सुरु करत बायक फुडें व्हरपाक लागता

ते ताज्या वैतीरिक्त चडसो करून हांव बायक एक सेट चाळीस ते पन्नास किंवा साठाच्या स्पिडीर चडसो करून चलो चलोवपाचें पळयता आनी ह्या स्पिडिन बायकान चड त्रास पडनात इंजीनाचेर ताण पडना बेश्टे गरजे शिवायचे इलॅक्ट्रोनीक्स हांवें बायकाक लागून घेवंक ना सो ताच्या खातीर म्हाजी जी बॅट्री आसा ताजेर केन्ना ताण पडना